आइ दरभङ्गा हवाईअड्डा जायके लेल एकटा हम कैब बुक केलहुँ कैब अपन समयसँ लगभग तीस मिनट लेट पहुँचल ओ लेट पहुँचबाक कारण हम जहने कैबमे बैस कए निकललहुँ एगो जाम पकड़ा गेल आओर जाममे करीब करीब हम दुइ घण्टा जाममे फसि गेलहुँ जाहिसँ हमर दरभङ्गा सँ दिल्लीके लेल जे हमर फ्लाइट रहै ओ छुटि गेल हमरा बहुत गुस्सा अहि चीजसँ आबि रहल यऽ कि कैबवला एतेक लेटसँ किआक पहुँचल आओर समयसँ मतलब आधा घण्टा लेट कियाक केलक आओर हम चाहै छी कि कैब कम्पनी हमरा पूरा भुगतान हमरा वापस करै आओर ड्राइवरके उचित कारवाइ करै जाहिसँ कि दोबारा एहि तरहक गलती नहि होइ दुबारा सही समयके विवरण देल जाइ ताकि हमर साथ आइ जे भेल भेल कोई दोसर पैसेन्जरके एकरासँ दिक्कत नहि होइ कियाकि एकटा बस या कहि सकी छी हवाईजहाज किछो छुटलाके बाद कते समस्याके सामना करै पड़ै छै ई हम बुझि सकै छी ताहि लए हम कम्पनीसँ निहोरा करब जेकि उचित कारवाइ ड्राइवरपर जरूर करु